ہمارا گاؤں بہت ہی اچھا گاؤں ہے ہمارا گاؤں کا نام مشہور ہے اور ہماری گاؤں میں بہت دو تین مسجد ہے اسکول بھی دو تین ہے بہت ہی اچھے اسکول مسجد ہیں اس مسجد میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں سارے ایک نمازی مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد ایک دم جھگمگاتا رہتا ہے ہمارے گاؤں کے روڈ بھی بہت اچھے ہیں نالے وغیرہ بنے ہوا ہے ہر ایک میں روڈ نالے بنا ہوا ہے چوک بھی ہیں بہت ساری دکانیں ہیں ہر ایک چیز کی جیسے سبزیاں کی الیکٹرانیس کپڑے سلائی کی دکان بہت سارے ہیں مٹھائیوں کی دکان چوک ہے چوک پہ بہت ساری دکان ہیں بہت اچھے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ہر ایک لوگ بہت ہی اچھے ہیں سب سے مل جل کر رہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہر ایک ہمارے گھر میں سب لوگ بہت اچھے ہیں ہم سب مل جل کر رہتے ہیں اور ہم اپنے اسکول جاتے ہیں پڑھنے مکتب جاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہماری فرینڈس بھی ہیں بہت ہی اچھے ہیں سب ایک ساتھ پڑھتے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمارے گاؤں میں چوک چوک ہے جو جو وہاں پہ ہم ہمیشہ بڑے بزرگ بیٹھے رہتے ہیں بہت سب باتیں اوتے کرتے رہتے ہیں اچھے بہت ہی اچھا لگتا ہے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں ایک عیدگاہ بھی ہے مسجد وغیرہ ہر ایک چیز ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمارے گاؤں کے لوگ مطلب ہر ایک چیز بہت ہی اچھا ہے گاؤں بہت اچھا ہے ہمارے گاؤں میں سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں ہم بہت اچھے اچھے گھر بھی ہیں گھر میں شادیاں ہوتی ہیں اچھے اچھا لگتا ہے ہر ایک چیز ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے گاؤں کا ہمارے گاؤں کا ہر ایک چیز بہت ہی اچھا ہے